हमको लिखने का बहुत ज्यादा शौक था बचपन से ही यह डायरी लिखने की दिनचर्या था लेकिन शादी के बाद बहुत बदलाव ससुराल आने के बाद बदल गया दिनचर्या क्योंकि बहुत कम हो गया डायरी लिखने का नहीं तो पहले मुझे लिखने का बहुत शौक था सारी बातें समाज की थौ अ समाज में क्या है नहीं है लोगों का विचार बातें आस पास की बातें अपनी बातें सबकुछ को अ मतलब देख कर समझ कर लिखने की डायरी बहुत शौक था लेकिन जबसे शादी हुआ ससुराल आया तो थोड़ा बदलाव आया लाईफस्टाइल में जिससे की डायरी लिखना मेरा बन्द हो गया लेकिन फिर भी मैं कभी कभी वह खाली होती हूँ या फिर कभी कभी लिखती हूँ तो डायरी लिखने की मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और दिनचर्या को मेंटेन तो करना था अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया बच्चा छोटा था बच्चा बच्चों की बच्चो से लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है लेकिन उससे भी अब वह बड़ा हो गया है तो फिर से मैं डायरी लिखूंगी लिखने का मुझे बहुत शौक है डायरी जिसमें की अ मैं सोच को लिख सकूं अब मैं फिर बिचार बना रही हूँ कि डायरी लिखूँ बातें लिखूँ डायरी लिखने से एक चीज़ तो बहुत बड़ा होता है कि जो आपके मन में है जिससे आप किसी से शेयर नहीं कर सकती नहीं कह सकती उनसे आपको भाई जी